बबलू हमर गाममे पूरा रोड सब बनि गेल यऽ पुल जे जतौ पानि भेल ओतय पुल तुल सबटा बनि गेल लेकिन नाला नहि यऽ नहि तऽ बीचमे फसि जाइ छै ओतय पानि अटैक जाइ छै पानि अटैक जाइ छै तऽ ओ निकासी नहि छै पानि के एहि लए कऽ पूरा दिक्कत होइ छै गाम के जनता के पब्लिक के जाय आबयमे

खेती पथारी तऽ पानि के अभाव मे बड़ा दिक्कत रहै लेकिन एहि बीचमे बारिश भेलै तऽ बारिश भेलै तऽ आब आदमीके बिरारे नहि छै जे रोपतै सबटा बिरार सब तऽ जरि गेलै धूपमे तऽ एहि लए कऽ जे छै जेकरा पास बिरार छै ओ अपन रोपि रहल छै जेकरा पास नहि छै ओ अपन बैसल छै बाद बाक़ी सब किछु ठीक छै रोड बनल छै जतौ जे नहि छै ओ मटि तैंटि भरेलकै यऽ आओर धीरे धीरे जे छै ओहिमे मटि दए कऽ जे पूरा ओकरा जे रोलर चलबाकए जे से ओकरा मज़बूत कए रहल छै ओकर बाद सोलिंग होतै सोलिंग होइ के बाद जे छै फेर कनि गो ओकर भराइ होतै आब देखियौ तऽ मुखिया सब की करै छै कमीशन खोर सब सबसे पैघ तऽ आइ काल्हि कमीसने खोर छै ने आयँ अहाँ सब इंदरा इंदरा इंदरा वास आर मिललै हैं आर ईसब देखै छियै घर बना रहल छै ईंटा सब गिरा रहल छै ईंटा सब जे छै ओ गिरा रहल छै आब ईंटा गिरतै तऽ ओहोमे साला ओकरा कहै छै पहिले दस हजार घूस ला ताहिके बादे ने किछो करतै आब जब घूस देतै एहिक बाद ओकरा फेर मिलतै तब काज हेतै जब तक घूस नहि देलकै तब तक रुकावट छै लागल अखन बुझलियै आ हँ हँ एहिठाम आइ काल्हि बस विरार उखाड़ै यऽ पनिमे छूबर छूबर कए कऽ जे लुहुरि लुहुरि लुहुरि लुहुरिक ओ रोपै छै

आर बाजू आर की बजै छियै हमर वार्ड नम्बर आठ छी निवासी ग्राम पंचायत बलहा भाया सुखपुर ज़िला की कहै छै सुपौल यऽ ठीक छै